पंहिंजे घर में जेॾी महिल ॿार जो जन जनमु थींदो आहे ॼमंदो आहे त ख़ुशीअ जो माहौलु हूंदो आहे लाॾा ॻाराईंदा आहियूं सभिनी महिमान खे घुराईंदा आहियूं ऐं जेॾी महिल ॿार जो जनमु थींदो आहे ॼमंदो आहे ॼमंदो आहे हुनखे माखी खाराईंदा आहियूं मिठो वात कं कंदा आहियूं की इहो हमेशह मिठो ई ॻाल्हाए पोइ पाणि लाॾा ॻाराईंदा आहियूं पोइ छठी रखंदा आहियूं छठीअ ॾींहं नालो रखंदा आहियूं पोइ पंजे महीने में पंहिंजो अन्न चखियो रखंदा आहियूं ऐं मुनण खां पहिरां बूट कान पाराईंदा आहियूं चंपल कान पाराईंदा आहियूं ऐं तेॾी महिल मुनण खां पोइ चंपल भा चंपल ऐं बूट पाराईंदा आहियूं ऐं हिनखां पोइ घर में ख़ुशी ईंदी आहे ख़ुशी जो माहौलु हूंदो आहे लाॾा ॻाईंदा आहियूं ख़ुशीअ जो माहौलु हूंदो ख़ुशी कंदा आहियूं